हम तऽ जादा फिल्म सब नहि देखै छी लेकिन एकटा अभिनेत्री अय जेकि हमरा बहुत नीक लागै यऽ जेकि मिस इण्डिया मूवी मिस इण्डिया सिनेमामे यऽ ओकर नाम छी कृति सुरेश ओकर जे पहनावा यऽ यानिकि ओकर जे ड्रे पहनावा यऽ ओ हमरा बहुत नीक लागै यऽ जेनाकि ओकर पहनावा हमसब ककरो बिवाहमे या सा पूजा पाठमे ओकर पहनावाके हमसब मतलब जेनाकि सारी वगैरह हमसब पहीन सकै छी तऽ ओकरा देखके हमसब प्रेरित भऽ सकै छियै